तऽ घर बनबै लए देलखिन पैसा तऽ घर बनेलियै बकरी पालनमे तऽ घर बना कऽ तब ओकरा अच्छासँ लेबर उबरके रखलियै सामान आनलियै सामान आनि कऽ हुनका घर बनेलियै बकरी घर बना कऽ बकरी खरीद बकरी पोसयके पोसि कऽ ओकरा अच्छा जगहपर रखयके हइ अच्छासँ मचान उचान बना कऽ ओकरा ओकर ऊपरमे रखयके हइ अच्छा भोजन दैके हइ सड़ल भोजन ओकरा नहि दैके हइ अच्छा खाना भुस्सा भेलै चुन्नी भेलै सभ चीज ओकरा दैके हइ खाना समयपर देखयके समयपर गन्दा चीज नहि दैके हइ गन्दा पानि नहि गन्दा खाना नहि ईसभ ओकरा दैके नहि हइ अच्छा जगहपर देखभाल मन खराब रहै डागदर बुला कऽ सुइआ देबै दबाइ देबै ओकरा अच्छासँ देखभाल करयके हइ समयपर ओकरा खाना दैके भोजन दैके हइ समयपर घास दैके हइ समयपर ओकरा देखयके हइ जे किछु ओकरा तनि भी बिमारी नहि रहयके चाही जे अच्छासँ ओकरा देखयके हइ देखभाल कऽ कऽ ओकरा भोजन खराब ओकरा अगर घास एलै खराब ओ खेलकै तऽ तुरन्त पेट फुलि जेतै तुरन्त मन खराब भऽ जेतै तुरन्त देखभाल कऽ कऽ डागदरके सम्पर्क कऽ कऽ ओकरा सुइआ दबाइ करयके हइ तुरन्त दबाइ दैके हइ तुरन्त ओकरा देखयके हइ समयसँ ई नहि देख लेलियै मन खराब भऽ गेलै तऽ अण्ठिया देबै सेवला बात नहि ओवला बात अच्छा हइ जे ओकरा देखभाल कऽ कऽ दबाइ सुइआ करयके हइ ई नहि जे आब अण्ठिया देबै ओ समयपर ओकरा दबाइ नहि करबै समयपर भोजन नहि देबै समयपर अच्छासँ खुट्टा नहि समयपर ओकरा धोबै नहि देखबै नहि समयपर अगर बिएलै तऽ बच्चा आरकेँ नहि देखबै तऽ केना होतै नहि ने होतै अच्छासँ ओकरा पालन करयके हइ जे ओकरा जे अच्छासँ अच्छासँ ओकरा देखभाल कऽ कऽ ओकरा अच्छासँ देखयके हइ बिएलै तऽ ओकरा दूध दैके हइ अच्छासँ समयपर बच्चाकेँ दूध पिअबैके हइ झाँपयके देखयके हइ जे समयपर जे ओ केना सुरक्षित रहतै केना अच्छासँ रहतै ओकरा एही बात ओकरा देखभाल करयके हइ समयपर अगर समयसँ नहि देखबै तऽ ओ खराब भऽ जेतै मन खराब भऽ जेतै अण्ठिया देबै तऽ दबाइ बीरो नहि करबै खाना नहि देबै समयपर अच्छा जगहोपर नहि बान्हबै अच्छा पानि नहि देबै अच्छा भोजन नहि देबै तऽ ओ तऽ खराब होइए ने जेतै होइए ने जेतै से बात हइ अपना पूरे परिवारमे ओकरा मिलि जुलि कऽ देखयके हइ